हैलो ओ भैया मैं गेदा हा हस्ताल ते मि किश जेह्कियां दवाइयां न डाक्टर होरैं लिखी दियां ते ते तुस कोह्की जेह्की ऐ कैमिस्ट दी शाप ऐ ना थुआढ़ी अ ते केह् जेह्कियां दवाइयां न के थ्होई जागियां न इत्थै हां इक एह् नेईं किश शुगर आह्लियां दवाइयां न ते तुस क जेह्के लोकेशन तुस मि सनागे अपनी कुत्थै नेही ओह् तुस मैं इस टैम बिल्कुल हास्ताले बाह्र गेटे पर नुआढ़ी खब्बी साइड जेह्की दो हट्टियां न ओह्दे बिचा कोह्की आह्ली अच्छा थुआढ़ी शर्मा मैडिकल हाल ओह् थुआढ़ी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ भैया मैं आई जन्ना एह् कोई चार पंज मैंट च में पुज्जी जाना थुआढ़े कोल ठीक हां हां पर्ची मैं कन्नै लिखी दी जेह्की डाक्टर होरैं लिखी दी ओ असें ते पढ़ोंदी नि ऐ तुस गै पढ़ी सकदे ओह् ते ओह् औना फ्ही लेइयै ठीक ऐ भैया हां कोई चार पंज मैंट बिच धोड़ी आई जान्ना ठीक ऐ फ्ही भैया औना ठीक ऐ ठीक ऐ आइया